हेल्ल' ओइ आं बङाइगावनिफ्राय नोंसोरलागो बेंटल सेरफाङाव फैनो नागिरदों थांनो नागिरदोंमोन लामाया मा रोखोम एसे खिन्थाहरलाय ओमफ्राय ओरै ससेया मोजां दा बबे बबेजों थांगोन बे बेंटल लामायालाय आं ओरै रानिखातानिफ्राय सान्थिफुराव थांगोन सान्थिफुरनिफ्राय ओरै माबायाव दादगारिसिम थांगोन दादगारिनिफ्राय फैफिननानै ओरै बेंटलआव हाबफैगोन बेंटलाव हाबनानै ओरै सेरफांगुरियाव खामानि दङ नालाय एसे फैबावगोन ओमफ्रायसो बे सेरफांगुरिनिफ्रायसो आं न'आव फैगोन औ दा एसे खस्थ'खौ नांजाला गारियाथ' हाबखायो दा गारि हाबोबा नांजाया खस्थ'बाबो ओरै बामोनगावजों थांजागोन ना थांजाया बामोनगावजों बामोनगावजों बामोनगावजों थांनानै ओरै माबाजों गिदिंलांनिसै बङाइगाव थ्रु थांसै दे नोंथांनि नामखौ सिनायाखैसां खिन्थाहरदो एसे नामा नामखौ सोंहरदोंहां नोंनिखौ ए दे होमबालाय दे दे